जोंनि ओनसोलाव गोबां न'आव बानायनाय आखायजों बानायनाय जाग्रा मुवा जों बानायो जेरखम जोंनि गामि न'फोराव जोङो अनला अनलाफोरजों अनला ओंख्रि संनानै जायो आरो सबाय सबाय ओंख्रि जों संनानै जायो नारजि ओंख्रि जों संनानै जायो दा बेफोरखौ जोंनि बर'नि ओंख्रिया मेइन मोजां जाथाव बुस्थु आरो बेफोरो दा बेफोरखौ जोङो बाहेरायावबो मोननो हासै आजिखालि जेरखम कक्राझारावनो कक्राजझार टाउन आवनो जों हटेल फ्राव मोनो बाजै हटेलाव मोनो ओरै आइ हटेल मोनो बेफोराव जोङो अनद्ला दाउ एखम्बा नारजि अमा सबाय दाउ बेफोरखौ जों मोनजानो हायो दा बेफोरखौ सोरबा जानो लुबैनाय दङबा न'आवबो संनानै जानो हायो आरो दा जोंनि मानसिफ्रा जोबोर मोजां संनो रोंगौ बेफोर बुस्थु फोरखौ दा सोब गलाफ्रावबो मोनो बेखौथ' आं खोन्थाखाबाय जोंनि कक्राझारावनो मोनखायो आरो बेखौ संनायाव इसे खस्थ' दं खस्थ' गैद्रायि नङा गोबाव संनांगौ एसे जेनेबा अनद्ला संनायाव जोङो अनद्लाखौ दे माइरंखौ देनानै देग्लिनानै मोजां देग्लिनानै बेखौ जोङो माबायाव दोआव होनानै एरग्लिनानै आरो खारै होनांगौ थिग बिदिनो सबायखौबो जोङो देग्लिनांगौ देग्लिनानै देग्लिनानै रुनांगौ रुनानै जों खारै होनानै मोजां सेरहोनानै संनांगौ आरो बिदिनो माबाखौबो जों थिग बिदिनो संनानै इसे खस्थ' जायो आरो संनायफ्राव मोजाङानो जों जानाय जानो टेस्ट जों मोजां मोनो दा बेखिनियानो गासै